आइकाल्हि जे सभसँ बेसी ऐप मोबाइलमे जे सभ उपयोग करैत छथि ओ व्हाट्सऐप अछि स्मार्टफोनक सभसँ ज्यादा फायदा व्हाट्सऐपसँ होइत अछि जाहिमे सूचना बहुत जल्दी भेट जाइत अछि पिक्चर सेहो जल्दी भेट जाइत अछि यानी कि फोटो आ वीडियो सेहो भेज सकैत छी जाहिसँ व्यक्तिकेँ बहुत तरहक सूचना आओर आवश्यकताके सामान सामग्री भेट जाइत छनि जकर कारणसँ बहुत त्वरित काज एहिसँ होइत अछि आओर एकर एकटा नुकसान सभसँ बेसी ई होइत अछि जे व्हाट्सऐपमे मैसेज हर वक्त अबिते रहैत छै जकर कारणसँ व्हाट्सऐपकेँ लोक जल्दी छोड़ैत नहि छथि आओर जाहिसँ समयके बर्बादी सेहो होइत छै आओर ई एकटा सभसँ बेसी नुकसान ऐपसँ देखल जा रहल अछि